हाँ हमको फूल लेना है गुलाब गुलाब लेना है गेन्दा लेना है हाँ गुलाब फूल लेना है पचास पीस लेंगे

हाँ फूल है गुलाब फूल है गेन्दा वाला है फुलाता है अथी वाला गेन्दे वाला फूल

गेन्दा फूल गेन्दा फूल पचास पीस पचास रुपये है हाँ वह बहुत सुन बहुत बढ़ियाँ लगता है ना

हाँ चार्ज भी हम लगाएँगे ना अभी लगाएँगे शादी बियाह है ना हाँ शादी बियाह है ना लाएँगे हाँ हाँ कहाँ से लेंगे अभी पचासे फूल कम है ना यह अपने लीजिए ना सब फूल हो जाएगा ठीक है ठीक बाकी थैन्क यू दुइए तीन दिन है ना

ठीक